हम बचपनमे रही तऽ एकटा मूर्ति मूर्ति बनौने रही अथीके गणेश जीके ओ मूर्ति बनाके हम अपन दोस्तके देने रहियै ओ मूर्ति बनबैमे हमरा बहुत बेसी मेहनत आओर बहुत बेसी समय लागल ओ दोस हमरा काफी दिन तक मूर्ति रखने रहय ओकर माता पिता हमरा मिठाइ खुओलक आओर पीठ ठोकके सावसी देलक जे अहाँके एहेन सुन्दर मूर्ति बनेलहुॅं जाहिसँ हमरा सभके मनोरञ्जन भेटल मनोरञ्जनके सङ्ग सङ्ग हमरा सभ ओकरा उपयोगमे राखिके पूजा पाठमे ओ मूर्ति रखने छी आर ओ मूर्तिके के पूजामे कोनो प्रकारके त्यौहार या कोनो प्रकारके फंक्शनमे ओहि मूर्तिके अथी पूजा जतऽ करै छी ओतऽ रखै छी आ ओहिसॅं हमरा सबके आनंद भेटैत अछि